हेलो हाँ बोलिए कौन हाँ हाँ जी बोलिए आप कौन थ्रेडिंग का तो तीस रूपए है और हेयर कट का आप जैसा कटवाएंगी हाँ एक फ्लावर कटिंग है और मल्टी लेयर हो गया मल्टी लेयर का तो डेढ़ सौ रूपए है फ्लावर कटिंग सौ रूपए हो गया व्हाइट हेयर में तो फिर आप पहले कहाँ से कटवाती थीं बाल तो फिर आप आएँगी तो मैं देखूंगी कि किस तरह से आपका शॉर्टस हेयर है उस हिसाब से मैं बताउंगी फिर बेबी कट का आपका सौ रूपए है फुल लेजर का तो तीन सौ रूपए है क्योंकि फुल लेजर में तो थ्रेडिंग का तो तीस रूपए है और फोरहेड बनाएंगे तो उसका अलग से है मेरा शॉप तो यहीं है एन टी पी सी कॉलोनी में फेसिअल किट में हो गया पपाया का हो गया गोल्ड का हो गया और फ्रूट्स का हो गया और फ्रूट्स का तो ढाई सौ रूपए चार्ज है डायमंड गोल्ड का तो उसका पाँच सौ रूपए है सबसे अच्छा तो डायमंड का होगा वो तो फेस के हिसाब से होता है ना मैं देखूंगी आपका कैसा फेस है फिर उसके हिसाब से होगा ऑयली स्किन के लिए आप फ्रूट्स का पपाया का करवा लीजिए ना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हाँ पपाया आपका तीन सौ रूपए है वैसे क्या है ना आप करवाती रहेंगी ना पपाया का तो आपका ऑयली स्किन हट जाएगा आप नहीं नहीं इससे कुछ नहीं होगा आप महीने में दो बार करा लीजिए एक बार नहीं नहीं पपाया से कोई नहीं है इसका कुछ नहीं है डायमंड का होता तो यह सब करता तो यह पपाया का कुछ नहीं है ठीक है तो आपका टाइम तो मेरा तीन बजे से लेकर शाम आठ बजे से इतना टाइम तो खुला रहता है और सुबह में रहता है आपका दस बजे से एक बजे तक